हींअर थधि जो मौसम हले थो त असां गर्माश मिलण जे लाइ हिकु हीटर घुरायो हुओ उहो बि ब्रांडेड फिलिप्स कंपनी जो पर तॾहिं बि उहो हीटर असांजे कोई कम जो न रहियो मुंहिंजी मम्मी कपिड़ा धोई करे परेशान सॼो ॾींहुं घर में जोराबु स्वेटर पाए करे वियूं पिया त चयो हीटर घुराए था वठूं थोरी गर्माइश मिलंदी घर में थोरी सी शांती थींदी पर हिन हीटर त बराबरि कम ई न करे थो मूंखे त हिन मां संतोष ई न मिलियो हीटर में टाइम ते गर्मी अचे ई न जेकी बि गर्मी अचे उहा थोरी देरि में थधि में मटिजी वञे हीटर असांजे लाइ बिल्कुल बि लाभदायक न हुओ संतोषकारक न निकितो हेतिरी रिसर्च कई गूगल ते ॾिठो हेॾो महांगो वरितो ब्रांडेड वरितो सभिनी जे चवण ते पर कोई मतिलबु न थियो